मुंहिंजा मनपसंदि गाना सिंधी आहिनि जीअं त झूलण जा गाना आयो लाल झूलेलाल करे असां जामु गाना ॻाईंदा आहियूं इहो जेॾीमहिल बि असांखे थोरी ख़ुशीअ जो माहोल थींदो आहे घर में असां पंहिंजे झूलण जा गाना ॻाइणु वेही रहंदा आहियूं जीअं त हाणे चालीह जा ॾींहुं आया आहिनि असां उथंदे वेहंदे आयो लाल झूलेलाल कंदा रहंदा आहियूं ऐं ॿिया बि तमामु घणा सिंधी गाना आहिनि जीअं रखु संदुलीअ ते पेर ऐं अहिड़ा गाना नचंदे ॻाईंदे असां ॻाईंदा रहंदा आहियूं मूंखे हीअं ई सिंधी गाना बि ॾाढा वणंदड़ लॻंदा आहिनि इन करे जेॾीमहिल बि मनु ख़ुशि थींदो आहे या को ख़ुशीअ जी ख़बरु ॿुधंदा आहियूं असां झूलेलाल जा गाना ॾाढा ख़ुशीअ सां ॻाइणु ऐं नचण वेही रहंदा आहियूं असांजो झूलण जो गानो हमेशा हलंदो अचे